कलाके सम्बन्ध बहुत हदतक हमर मनःस्थितिसँ रहैए आओर कला आओर कारीगर दुनूके आवश्यक्ता होइत छै सीखय के लेल एकटा स्थानीय कलाकार जे कि हमर मिथिलाके सुप्रसिद्ध कला सिक्की कलासँ निपुण छथिन राजकीय सम्मानसँ सम्मानित छथिन रैयाम गामके राधा कुमारी आओर हुनकर पूजनीय माता छथिन सुधीरा कु सुधीरा ठाकुर हिनकासभके माध्यमसँ हमरा स्थानीय कलामे रुचि आओर अभिरुचिके अभिनन्दन हम स्वयं अपन रुचिके करैत छी कि एहि कलासँ हमर मिथिला सदैव सजीव रहल आओर एहि कलाके एखन फेरसँ सजीव कयल जा रहल छै आओर हुनकासभके सम्मानित कऽ कऽ ई विषय निर्धारित कयल जा रहल छै कि एहिमे अगर अहाँ निपुण होइत छी तऽ अहूँ आगाँ बढ़ि सकैत छी एहिके लेल रैयाम गाम ही नहि आस पासके जगह शिविर लगायल जाइत छै आओर ओ सभ अपन प्रदर्शनी लगबैत छथिन जाहिसँ लोक लोक देखि कऽ लालायित होयत आओर सीखय के लेल रैयाम गाम जायत आओर नहि तऽ अपन गाममे ओकर शिविर लगबय के लेल कमसँ कम बीससँ पच्चीस गोटएके तैयार करथि जे कि ओहिमे सीख सकैत छथि तखन ओतय प्रचारके सङ्गे सङ्गे सिक्की कलाके सिखायल जाइत छै आओर एहि सिक्की कलाकेँ सिखलासँ अहाँ अपन संस्कृतिके बचबैत छी अपन धरोहरके बचबैत छी मिथिलाके एहि कलाकृतिकेँ देश दुनियआँ तक पहुँचाबैत छियै एहि सिक्की कलाके मार्फतमे सिखाबय के लेल निफ्टके विद्यार्थीसभकेँ सुधीरा जी विदेश गेल छलथिए एहि बीचमे ओ फ्रांस गेल छलथिए दू तीन महीना पहिने आओर हम मानैत छी कि अगर हमरा एतय के लोक क्राफ्टमे सिक्की कलाके स्थान देल जाय तऽ एकरा बहुत आगाँ तक लऽ जाएल जाइ सकैए बहुत सुन्दर प्रश्न